میرے ایک دوست نے مجھے سیلو کمپنی کا قلم دیا تھا جو لکھنے میں بہت اچّھا تھا روشنائی بھی بہت اچّھی ہے جب بھی میں لکھتا تھا تو لوگوں نے بہت اچّھے انداز سے تعریف کرتے تھے بہت بہت اچّھا قلم ہے جب بھی میں کوئی بھی موضوع لکھتا تھا چاہے وہ ہندی ہو یا انگلش یا اردو یا عربی لوگوں نے بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ بہت اچّھے بہت بہت اچّھا لکھتے ہیں تو بہت اچّھا قلم رہا